हमरा आरके जे छै बंगाली भाषा नहि बुझै छियै मद्रास भाषा नहि बुझै छियै हमरा आरके सभदिनसँ एही ठेठी भाषा बोललियैए बचपनसँ बाल बच्चा अपना सभगोरे यही भाषा बोलै छियै कोनो भाषा नहि समझै छियै सेब आम अङ्गूर लीची जामुन जामुन सभ फल फूल साग ठरिया साग ललका साग पटुआक साग कीड़ा मीरा खेती गे मक्कइ काटै छियै गहुम काटै छियै मजदूरी करै छियै हर चीज हमरा आरके खरिदुआ आबै छै हमरा आरके कतहु नहि छै कोनो बाड़ी नहि झाड़ी किछो नहि कहीँ नहि सभचीज खरीद कऽ खाइत छियै ओ नहि बुझै छियै हमरा आरके बंगाली भाषा मद्रासके भाषा हम ठेठीमे बोलै छियै सभचीज यही बहुत बढ़िआँ लगै छै यही बहुत अच्छा भाषा छै हमर बाल बच्चासभ यही भाषा बोलै छियै काज काम करै छियै लगेमे थाना लगेमे बलोक हरचीजके सुविधा पहिले जमाना एहन रहै हरचीजके दिक्कत रहै आब एहन जमाना छै कि सभचीजके सुविधा छै हमरा आरकेँ चाही भए गेलै